मां छंछरु ॾींहुं बांबे वञणु थी चाहियां मूंखे ट्रेन जी टिकेट मिली सघंदी ऐं ट्रेन कहिड़े घणे बजे जी आहे